अज्ज में पंक्षियें दे बारे च बोला नी ऐ मिगी पंक्षियें दा अवाज़ बड़ी शैल लगदी ऐ जियां कि कोयल ओह्दी अवाज़ बड़ी मिट्ठी होंदी ऐ जेल्लै अस साढ़े कोला पैह्लें पंक्षी उट्ठी गेदे होंदे हैनी ते जेल्लै सवेल होंदी पंक्षी अपनी अवाज़ां कड्ढदे सारे लोकें गी सनांदे दसदे भला मतलब बोलदे ऐ जियां कि तोता तोते दी अवाज़ बड़ी मैह्दूद होंदी मिट्ठी होंदी हैनी तोता होई गेआ कोयल होई गेई बुलबुल दी अवाज़ बी बड़ी मिट्ठी होंदी बुलबुल होई गेई मोर होंदा जेह्ड़ मोर केह् करदा जेल्लै बरखा पौंदी ओह् नचदा इ'यां नेईं मतलब इ'यां डांस ऐनी निं करदा नचदा मोर हैनी मोर नचदा जेल्लै अस उसी दिक्खने होन्ने मतलब लभदा ते निं है पर अस तां बी उसी दिक्खने दी कोशिश करने होन्ने जियां कां होई गेआ अस कां बी जेह्ड़े होंदे में केह् करनी होन्नी सवेरे उट्ठनी होन्नी जेल्लै पैह्लें ते उंदे ताईं पानी तरनी होन्नी चौल दानें जेह्ड़े होंदे ओह् खलारनी होन्नी कि ओह् खाई जा ओह्दा पेट भरोई जा हैनी ढिड्ड भरोई जा हैना कन्नै केह् करनी होन्नी जिन्ना पंक्षियें दी मदद बी करनी होन्नी उनेंगी दिक्खनी बी होन्नी भला ओह् कुद्धर जा दे केह् करा दे कदें कुतै जेल्लै ओह् गल्लां करदे आपें च समझ ते निं आंदी पर अस दिक्खना चाह्न्नी करदे केह् ऐ केह् करदे केह् नेईं हून पंक्षी कदें उद्धर जा दा उड्ढियै कदें उद्धर जा दा जेल्लै बी अस उस पंक्षी कोल जन्ने होन्ने ना ओह् पंक्षी उस बेल्लै उड्डी जंदा ओह् कैंह् उड्ढदा क्योंकि ओह् साढ़े कोला डरी जंदा सानूं पंक्षियें गी अस ते निं चांहदे भला साढ़े कोला उड्ढियै डरी जा हून जियां कि केईं बारी शैह्रें च केह् होंदा कि जेह्ड़े पंक्षी होंदे निं उं'दी इक जगह् होंदी उत्थैं कबूतर होंदे जेह्ड़े ओह् इक जगह् आंदे उत्थें जिन्ने बी लोक होंदे दाने खलाने गी जंदे ओह् दिक्खेओ ओह् चौबी घैंटे उत्थें गै रौंह्दे दानें खान आंदे ओह् सानूं बड़े शैल लगदे जियां के कबूतर होंदे दानें खलान जेल्लै ओह् खंदे दाने ते जेल्लै अस उं'दे कोल जाह्गे ओह् उड्डी जंदे कैंह् क्योंकि साढ़े कोला दा डरदे पर अस ते निं डराने उ'नेंगी लगदा न भला ओह् साढ़े कोला डरदे पंक्षी पंक्षी बड़े सारे होंदे ऐ हून सांबे बेशक सारे होंदे पर सानूं सारे पंक्षी ते नेईं अद्धे पंक्षी गै शैल लगदे कोयल ऐ ओह्दी अवाज बड़ी मिट्ठी होंदी जेल्लै ओह् अपनी अवाज़ कन्नै चल चल बोलदी इ'यां बड़ी स्हेई लगदी कोयली दी अवाज बी बड़ी मिट्ठी होंदी तोता तोते दी अवाज़ बी बड़ी मिट्ठी होंदी एहदे कबूतर होंदा एह् बी बड़ा स्हेई होंदे इ'नेंगी दिक्खना कि'यां करदे केह् नेईं जेह्ड़ा मोर होंदा जेल्लै बरखा पौंदी एह् अपना नाच दसदा अस जेल्लै ओह् नाच दसदा अपनी अवाज़ करदा बड़ी शैल लगदी ते मोर ना मोर दी अवाज़ बी बड़ी मिट्ठी होंदी एह् सारे पंक्षी होंदे इंदियां अवाज़ां बड़ियां मिट्ठियां होंदियां मतलब कि एह् निं गै सारें पंक्षियें उंदियां अवाज़ा मिट्ठियां होंदियां नेईं केईं केईं पंक्षियें दी अवाजां गै मिट्ठी होंदियां जियां मोर होई गेआ ओह् कबू ओह् मोर होई गेआ कोयल होई गेई तोता होई गेआ बुलबुल होई गेई इंदी अवाज़ां बड़ियां मिट्ठियां होंदियां इयां सनैह्री अवाज़ां कड्ढदे जेल्लै एह् इं'दी इं'दी अवाज़ां होंदियां जेह्ड़ियां बड़े टाईप दियां होंदियां हैनी इक टाईप दी होंदियां पर अस दिक्खने होन्ने भला एह् केह् करदे केह् नेईं हून जियां कि पंक्षी जेह्ड़े साढ़े कोल में केह् करदी जियां सवेरे कोट्ठे पर फुल्का पान जन्नी होन्नी ते तां के अवाज़ कड्ढनी होन्नी भला को को को आई जा ते फिर ओह् कां आंदा अपना फुल्का लेइयै चली जंदा ठीक ऐ बड़े हून जियां कि अस इक फुल्का पाह्गे ते इक कां ने ते आना निं कि भला इक फुलका उसी थोह्ड़ा पता अस किन्ने फुल्के लेआ दे बड़े सारे कां आई जंदे फिर अद्धे अद्धे हिस्से च टुकड़ा करी करी खंदे कि ओह् शामीं बेल्लै केह् होंदा जेल्लै पंक्षी अपने घरै गी जंदे इं'दा इस इनें बी पता होंदा कि सवेरे उट्ठना इ'यां बी साढ़े कोला पैह्लें पंक्षी उट्ठी गेदे होंदे हैनी साढ़े कोला पैह्लें उट्ठी गेदे होंदे ओह्दे अपनी अवाजा कन्नै सानूं बी उठांदे केह् होंदा जेल्लै एह् सारे पंक्षी उत्थैं जंदे घरै गी जंदे अपने इ'नें इक ग्रुप बनाए दा होंदा इक लाईन वाईज़ ग्रुप बनाए दा होंदा सारे अपने घरै गी जंदे इ'यां निं इक पंक्षी कन्नै गै इक कां कन्नै दूआ कां दूए कां कन्नै त्रीया कां एह् सारे अपने कन्नै जंदे ओह् ते बड़ी शैल इ'यां मतलब व्यू दसदे ऐ एह् बादले दे उप्पर दसदे ऐ ते में केह् करनी होन्नी कदें कुतै इ'यां फोटो बगैरा खिच्ची लैन्नी होनी कि अपने घर दसन्नी होन्नी दिक्खी एह् कां किन्ने शैल लग्गा दे कि'यां इनें इ'नें बी पता होंदा भला सानूं केह् एह् बी अपनी कला दसदे इक ग्रुप बनाइयै ते कदें कुछ करदे कदें कुछ करदे बड़े सारे पंक्षी होंदे ऐ कां बगैरा चिड़ियां जेह्ड़ी चिड़ी होंदी निक्की निक्की चिड़ियां होंदियां नी जेह्ड़ियां केह् करदियां कि जेल्लै एह् मतलब अपने घोंसले च रौंह्दियां जेह्ड़े जेह्ड़े भलेआं गै निक्के होंदे ओह्दे च उड्डी सकदे निं क्योंकि उ'नेंगी थोह्ड़ा टाईम लगदा उड्ढने गी जियां हून अस इं'दे अंडे गी हत्थ लाई ओड़ने होन्ने ना ते फिर इ'नेंगी पता लग्गी जंदा कि इंसानै इनें अंडें गी हत्थ लाए दा फिर एह् अंडे सुट्टी ओड़दियां सानूं इं'दे अंडें गी हत्थ निं लाना चाहिदा पाप लगदा कन्नै सानूं चिड़ियें कन्नै मतलब जिन्ना उ'नेंगी दूर होई जावै ते सब कुछ देना चाहिदा में सच बोला नी साढ़े घर ना मतलब पैह्लें इक चिड़ी रौंह्दी ही ते उन्न में देखी ओड़ी छोटू छोटू अंडे होंदे टच निं करना उ'नेंगी छूहना निं ऐ उ'नेंगी दिक्खी लैना भला ओह् किन्ने ऐ इ'यां निक्कू निक्कू होंदे भला गै उं'दे चिट्टे गै होंदे बड़े शैल ऐ बड़े सारे होंदे ऐ पंक्षी बड़े सारे टाईप दे होंदे ऐ सानूं दिक्खना चाहिदा कि ओह् किया ले होंदे किया आह्ले नेईं उ'नें समझना बी चाहिदा ओह् किया आहली अपनी अवाजां कड्ढदे किया लेई नेईं सानूं सब कुछ करना चाहिदा में ते आक्खनी जिन्ना होई सके पंक्षियें गी जानो होर उं'दे कन्नै घुली मिलियै रौह्ना चाहिदा पंक्षियें कन्नै बड़ा कुछ थ्होंदा सिक्खने गी होर जेह्ड़े अज्ज कल दे अज्ज कल दे पंक्षी घट्ट होई गेदे लब्भने गी बी हैनी लभदे पर जिन्ना होई सकै उ'नेंगी तुप्पना चाहिदा लब्भने ते लभदे ते निं ऐ पर अपने उप्पर चढ़ना होऐ कोट्ठे पर अज्ज कल लोकें कोट्ठे बी बंद करी ओड़े दे कुत्थुआं लब्भने पर सानूं इ'यां निं करना चाहिदा उ'नें बी थोह्ड़ी खु'ल्ल देनी चाहिदी जियां सानूं होर हां सानूं तोते बगैरा अपने घर बंद निं करना चाहिदे इ'यां दिक्खो इ'यां दिक्खो जियां जंगला च किन्ने सारे किन्ने सारे पंक्षी होंदे अस जंगला च गेदे ते निं ऐ पर सानूं अस अपने कोट्ठे पर जन्ने होन्ने किन्ने सारे पंक्षी लब्भी जंदे कोयल ते ऐनी लभदी पर तां बी चिड़ियां कां एह् किन्ना कुछ लब्भी जंदा